कोंकणी भाशे विशयी तुजें मत सांग कोंकणी भाशा ही जावन आसा आमची मायभास आमी कोंकणी उलयता बट कांय कारणांक लागून आमी कोंकणी उलयतना आमची इंग्लीश उतरां उजार करतात सो म्हाका दिसता की आमी कोंकणी भाशेन इंग्लीश भास भाशा मिक्स करपाक जायना कोंकणी उलयतना आमी आमची कोंकणी आसा पळय तशी उलोवपाक जाय आनी आमी आतां पळयलां की आयच्या काळ तेंपार दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेनी कोंकणी उलयता बट तांचे मिनींग सेम आसा कोंकणी जावन आसा आमची मायभास आनी आमी ती भाशेंत उलोवपाक जाय आतां आमच्या गांवान आमच्या विलेजीन आमी पळयल्यार आमी कोंकणी एके भाशेन उलयता आमी इंगा म्हणटात इंगा म्हणचे हियर तिंगा म्हणटात तिंगा म्हणचे दॅर आनी अशीं जायती उतरां आहांत की आमी आमच्या कोंकणी भाशेन उलयता अशें म्हणचे लायक दीस तोहे म्होणचे लायक देट अशें आमी आमच्या कोंकणी भाशेन उलयता तशींच आमच्या घारांत आमी उलयतना आमच्या फामिली कडेन आमी आमची कोंकणी सारीक फुलयेंट उलोयता आनी आमी पळयल्यार की कोंकणी उलयतना आमी फकत आमची फकत वर्ड्स ओर सँटेंसिज उजार करना पूण आमी इवन फ्रेजीस म्हणी आसात पळय ती मारून आमी उलयतात आदी पोर्तुगीसांत आमी उलयतालीं बट आतांच्या टायमार आमीं उलयतात की आमची कोंकणी भास आमच्या घारांनी आसतात आनी आमी पळोवंक गेल्यार आमी आमची आदली पोर्तुगीज वर्ड्स आसली उं दोय त्रेस म्हणचे वान टू त्री ते आतां आमी कोंकणी भाशेत एक दोन तीन अशें म्हणटात आनी पोर्तुगीज उतरांक विक डेज आसले साबादोर दोंमिंगो लायक सेटरडे सनडें ते आमी आमच्या कोंकणी भाशेंत उलयता कोंकणी भाशेन सुनवार आयतार अशें आमी उलयतात कोंकणी आमकां उलोपाक गरजेची कोंकणी जावन आसा आमची मायभास आतां एक देवनागरी कोंकणी आनी आमी उलोयता त्या कोंकणी भितर एक खूब फरक फरक आसा देवनागरीन आमी कदेल म्हणटात जाल्यार आमी कदेल म्हणटात मागीर मेजाक मेजूच म्हणटात आनी अशो जायत्यो वस्तू आसा की आमी दुसरे भाशेन उलयतात आतां इवन खंय म्हणल्यार देवनागरींत आमी फुंय म्हणटात सो आमच्या आनी देवनागरी कोंकणीन फरक आसा पूण आमी उलयता ती कोंकणी आमकां खूब आवडटा